बच्चाके माँ छथिन ओ तऽ अपनो पढ़ल रहै छथिन ओ शिक्षा दै लए तैयार रहै छथिन कि हमरा बच्चाके शिक्षा कोना होयत हमर बच्चा आगू कोना भागत मिथिलाञ्चलमे तऽ गरीब बड्ड छथि तऽ ओ चाहै छथिन जे हम अपना बच्चाके जे दू अक्षरके बोध दिआ देबै गरीबहो मौजमे तऽ हमर बच्चा आगू भागत तऽ हम राजा भऽ जायब तऽ ओ बच्चा लऽ कऽ केओ दरभङ्गा जिला भागि जाइ छथिन केओ पटना जाइ छथिन केओ कलकत्ता जाइ छथिन केओ मधुबनी जाइ छथिन केओ सहरसा जाइ छथिन ई बज्र देहात अपना एरियामे जानै छथिन केओ दिल्ली चल जाइ छथिन केओ बम्बइ चल जाइ छथिन हमरा बच्चाके थोड़े शिक्षा भेटै ओहिमे कते लोकके बच्चा एतेक शिक्षा प्राप्त कऽ लै छथिन जे हुनका प्राइज भेटै छै हुनका दादा के नामो ऊँच होइ छनि हुनका दादी के नामो ऊँच होइ छनि हुनका माय बाप के नामो ऊँच होइ छनि हुनका मामा नाना के नामो ऊँच होइ छनि जे फलना गामके फलना बच्चा एतेक विकास पढ़ेमे केलक जे हुनका बच्चाके आज प्राइज भेटलनि हँ मिथिलाञ्चलमे तऽ ओहि सबसँ माय बापके कनि पोस्ट उपर भागै छै माय बाप शिक्षा दै मे महजुद रहै छथिन जगह जमीन बेच लै छथिन जे बच्चा जॅं पढ़ि कऽ निकलि गेल केओ ऑफिसर भऽ जाइ छथिन केओ मास्टर भऽ जाइ छथिन केओ डॉक्टर इन्जीनियर भऽ जाइ छथि तऽ ओ एक बित जे बेचने रहै छथिन तऽ दस बीघा खरीद लै छथिन केओ दिल्लीमे खरीदै छथिन केओ पटनामे खरीदै छथिन ओ फलनाके बेटा निकलि गेलैया ओ फलनाके बच्चा निकैल गेलैया ओ अरजै छै ओ बेचलाहा आ जाइ छै मिथिलाञ्चलमे हमसब तऽ इएह भाषण दै छियै तकर बाद बच्चा सबके लऽ कऽ माय बाप दिल्ली भगै छथिन पटना भगै छथिन लुधियाना भगै छथिन जे कोन इसकुलमे एहन इसकुल प्राप्त होइ आब तऽ तेहन तेहन शिक्षाके हो गेलै हन जे कहे छथिन जे प्राइवेट इसकुलमे पढ़ा देबै आ सरकारी मे न राखबै जे हमर बच्चा इंग्लिशमे टॉप करत हमर बच्चा अङ्ग्रेजीमे टॉप कए देत हमर बच्चा एना बिहार फर्स्ट केलक हँ हमर बच्चा एतेक नॉलेज बला यऽ डॉक्टर जे बनि जाइ छथिन तऽ केहन केहन लोकके की नहि कऽ दै छथिन तऽ ओहि सबसँ बच्चाके विकास निकलै छै गामके विकास निकैल गेल लोकके मनमे भऽ गेल जे फलनाके पोता एहन भऽ गेलै ओहि दादाके कतेक पोस्ट आगू बढ़ै छै